हा मां तव्हां खे पंहिंजी पेंटिंग जे बारे में इलाही कुझु ॿुधाइणी सघंदो आहियां मां अहिड़ी अहिड़ी पेंटिंग ठाहियूं आहिनि अहिड़ी अहिड़ियूं पेंटिंग ठाहियूं आहिनि मां पारक में वञी करे वेही करे पेंटिंग ठाहींदो होमि जीअं मतिलबु जहिड़े हिसाब सां ॿार था घुमनि ओड़े हिसाब सां पेंटिंग ठाहींदा हुयासीं ऐं ईअं पेंटिंग ठाहे करे मतिलबु जीअं कलर ओड़े हिसाब सां कलर बि कंदा हुयासीं जीअं मतिलबु गुल था थियनि गुल बि उन में विझंदा हुआसीं जिते पोधा आहिनि पोधनि जो ओड़े हिसाब सां ठाहे करे वरी उहो ठाहे करे असां पंहिंजनि दोस्तनि खे ॾेखारींदा हुआसीं पंहिंजे माउ पीउ खे ॾेखारींदा जंहिंजा टीह असांखे शाबाशी मिलंदी हुई चईंदा हा एॾे किथां सिखियो आहे तूं ॾाढी तोखे पेंटिंग थी अचे इलाही सुठा तूं कम थो करे तोखे त इलाही सामान मिलिणो खपे हाणे वरी उहे जिते बि असां कमु कंदा आहियूं त उन्हनि खे ॾेखारींदा आहियूं चयूं इहा त पेंटिंग ॾाढी सुठी ठाहे रहिया आहियो अॼु त हिनजी ॾाढी वेल्यू अथव ऐं इहो कमु छो नथां शुरू कयो असां स चईंदा आहियूं हाणे या इहो कमु छा कयूं पहिरां असांखे कम ई ॿियो थो करिणो पए इहे त असां बचपन खां सिखंदा आया आहियूं सिखंदा आया आहियूं ऐं असांखे माउ पीउ चईंदा हुया जेके तव्हां सिखो था तव्हां जे मतिलबु अॻिते कमु ईंदो ऐं कईं कोई पतो न हूंदो आहे किथे छा कमु अची वञे असांखे ऐं छा मतिलबु असांखे करिणो पए हिन ख़ातिर मां पेंटिंग बि थी सघंदो हुउमि मूंखे अॻिते बि कमु अचे